گڈ آفٹرون سر بس الحمد للہ فائن سر وہ دراصل کچھ زمین زمین چاہیے تھی مجھے میں یہیں سہارنپور ضلع سے بول رہا ہوں یو پی کوئی اچھا سا لوکیشن مارکیٹنگ کے لیے مال بنانا ہے جی جی کوئی بازاری ایریا ہو

کوئی نہیں سر کوئی نہیں آپ کو آپ کو پورا پیسہ دے دیا جائے گا آپ کا زمین میں چاہتا ہوں کہ زمین ایسی ہو کہ مطلب کہ سونا اگلے نہیں نہیں وہ تو آ آ جاؤں گا آ جاؤں گا آپ پہلے اگر بات ہو جائے تو اطمینان ہو جائے گا پھر آئیں گے تو بہتر رہے گا نا جی جی جی کوئی لفڑہ وفڑہ وغیرہ

یہ تو منڈے کو اگلے اگلے فرائی ڈے کو نہیں ہو سکتا اچھا سر جی جی کہیے کہیے کہیے اصل تو پھر آپ لندن سے آنے آنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں

جی ٹھیک ہے